कला जे खेत्र में राजस्थान में घणेई चुनोतियुनि जो सामिनो करिणो थो पवे छाकाणि त राजस्थान अञा हेतिरो विकसित कोन आहे दिल्ली ऐं बांबे जहिड़ियूं सुविधाऊं हिते कोन आहिनि ऐं हिते जे माण्हूअ खे कला जी सफ़ा क़द्रु कोन आहे हिते जा माण्हू घणेई झूनियूं मान्यताऊं जे चकरनि में अञा ताईं फसियल आहिनि जीअं त ज़ालुनि ऐं छोकोरियुनि खे शाम खां पोइ घर खां ॿाहिरि न निकिरण ॾियण कला जे वाधारे लाइ धन जी बि कमी आहे ऐं का बि संस्था कलाकारनि जी मदद बि कान थी करे ऐं विदेशी भाषा सां जुड़ाव जी बि कमी राजस्थान में आहे कलाकारु पंहिंजी कला बाज़ारि में कीअं विकिणे हिते न त हिते लाइ को बि प्लेटफोम कान आहे